हॅलो हां जॉब काउंन्सीलर न्हय तुमी हांव वेदान्त उलयतालों झेवियर्सांतल्यान रे लास्ट फायनल इयर म्हजें आतां आसा सो देट बी एस सी करतालों हांव कंप्यूटर सायन्स सो आतां फुडें कशे कितें प्लेन्स आसा गोंयांत एम्पलोयमँटाक तें विचारपाक हांवे तुका फोन मारलोलो लेवेंथ अंडर म्हणजे हांगा डि एम सींत केल्ली लेवेंथ टुवेल्थ आनी सायन्स केल्ली कंप्यूटर सायन्स हय हय कंप्यूटर सायन्सूच केल्या हांवें

ओके ओके हय हय होच वॉट्सेप नंबर हय हां ओके ओके

ओके ओके ओके बरें बरें हय हां बरें बरें हां बरें